हेलो बोलिए हाँ बोलिए मैम जी हाँ बोलिए हाँ जी मैम देखिए पनीर तो क्या बोलते आठ सौ रुपये किलो चल रहा है और जाम चल रहेहैं साठ सत्तर रुपये किलो चल रहे हैं तो कितनाकितना लिया है आपने

देखिए मैम कम तो हम नहीं कर पाएँगे बात यह है आप जितना भी लोगे उतना ठीक है पर हम तो कम नहीं कर पाएँगे बात यह है जी जी जी जी देखिए मैम पर क्या है कि यहाँ सुपर मार्केट में मोल भाव नहीं होता है यहाँ जो रेट में चीज़ दी जाती है आपको उसी रेट में मिलेगी चाहे वह पनीर भी है जो चल रहा है सात सौ तो वह सात सौ के भाव से मिलेगा आपको और अमरुद है तो वह आपको साठ सत्तर रुपये किलो के भाव से ही मिलेगा तो आप बता दीजिए हम कर दे इतने में मैम यहाँ नहीं मैम यह नहीं हो पाएगा आप यहाँ पर जी हाँ जी हाँ नहीं मैम यह तो नहीं हो पाएगा कि हम आपको कम रेट में दें हमारे यहाँ की चीज़ें एक तो फ्रेश रहती हैं सब कुछ रहता है उसके बावजूद हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट भी नहीं रहता हमारे उसमें और हम आपको इसी रेट में दे पाएँगे आपको पड़ता है तो आप ले जाईए नहीं तो मैम कोई ज़रूरी नहीं है वैसे जी ठीक है चार किलो पनीर करना है और पाँच किलो अमरुद करना है जी ठीक हैं आप ले जाई आईए और ले जाईए जी जी